ہندوستان میں الگ الگ طرح کے سماجی اور اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کو مزید قابل رسائی اور سستی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک بیوروکریٹک فرنٹ کی سادہ سازی تعلیمی اداروں میں بیوروکریٹک پروسز کو کمپیوٹرائزڈ کر کے آنلائن رجسٹریشن جیسے سہولتیں فراہم کر کے تعلیم کے لیے دسترسی بہتر بنائی جا سکتی ہے نمبر دو تعلیمی بورسیں اور قرضوں کی فراہمی محتاج طلباء کے لیے تعلیمی بورسیں اورقرضیں فراہم کر کے ان کی تعلیمی اور معیشی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے نمبر تین تعلیمی مواد کی دستیابی آنلائن کتب خانوں کی تشہیر آآنلائن لائبلیریا اور دیگر رسائی فراہم کر کے طلباء کو مزید تعلیمی مواد کی دستیابی ممکن ہوتی ہے تعلیمی ٹیکنالوجی کی استعمال موبائل ایپلکیشنز آنلائن کلاسیز اور ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیمی تجربات کو مزید دینے سے تعلیم کی رسائی بڑھائی جا سکتی ہے نمبر چار تعلیمی اداروں کو بہتر بنیادیں محلی حکومتیں اور غیر حکومتی تنظیموں کو تعلیمی اداروں کی بنیادیں مزید بہتر بنانے کے لیے مدد فراہم کرنا چاہیے نمبر پانچ معیاری تعلیم کی بہتری تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے معیار جشن اور اسٹین ڈائجیشن کی تشہیر کی جا سکتی ہے نمبر چھ تعلیمی اداروں کی موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے مواقولہ موجودہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کو مزید مواقبلہ خصوصیات دینے کے لیے ترقیاتی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ان تمام اقدامت کی اجرا کرنے سے الگ الگ طرح کے سماجی اور اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کی مزید قابل رسائی اور سستی تعلیم مل سکتی ہے